जामुंजों सोमोनदोआथ' जोंना बर'नि जामुङानो जाबाय ओंखाम ओंख्रि जों ओंखामखौनो जानानै थांनानै थायो नालाय बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा बे ओंखाम जानानैनो थांनानै थाबोनाय बेफोरखौनो नेमखान्थि फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों

जोंनो आबै आबौयानो फोरोंबोदों जानांगौ बे संनाय खावनाय आरो ओंखाम जानानै जे थांनानै थायो होननानै बेनिखायनो जों ओंखामखौनो जानानै थांनानै थायो आरो बेजों लोगोसे ओंख्रि बायदिफोर नांगौ नालाय बेखायनो जों संनाय खावनाय जेनेबा ओंखामजों जानो थाखाय माबा मोनसे संनाय ओंख्रि बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो संबोबाय थानो मोनदों आरो बेखायनो जों दिनैसिमबो संनाय खावनायजों सोमोन्दो दङ आरो बेखौ जों बर'नि आसार खान्थि बायदिखौनो साननानै लानाय जायो